हम अपनी नौकरी करियर के संबंध में भविष्य में यह देख रहे हैं जैसे हम अगर जैसे मैं बैंकिंग में जाना चाहूँ तो मैं देख रही हूँ कि भविष्य में मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं अच्छी नौकरी अच्छे पद पे रहूँगी तो भविष्य में मैं अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रख सकूँगी उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकूँ और भविष्य में जैसे हर चीज़ में महंगाई होगी उस वजह से नौकरी पाना भी अच्छा है और उसके समय में भविष्य में हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी नौकरी मिलेगी जिस से हम संपूर्ण पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं और उन्हें ख़ुश रख सकते हैं